वाराणसी ज़िले की जलवायु जीवनयापन करने वाले में बहुत सारे प्रभाव पढ़ते हैं जैसे ठंडी के मौसम में नवंबर दिसंबर में कड़ाके की ठंडी पड़ती है जिसे भी जलवायु पर बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं आलू की खेती और हमारे कुछ ऐसे टमाटर वहाँ हैं जो यह सब पर बहुत ज़्यादा कोई रखा असर पड़ता है ठंडी ज़्यादा होने के कारण विद्यालय बंद हो जाते हैं और बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पाते हैं जिससे हमारे पास स्मार्टफ़ोन नहीं होता है हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाते हैं जिससे बहुत बड़ी समस्या का सामना पड़ करना पड़ता है और हमारे यहाँ बच्चों को ऊनी कपड़े और बुज़ुर्गों को ठंडी से बचाव के लिए करना पड़ता है बच्चों को सुबह और शाम में अजवाइन अदरक और तुलसी पट्टी कड़ी पट्टी डाल कर के चाय पकाना पड़ता है बच्चों को गर्म रखने के लिए और हमारे यहाँ जलवायु से संबंधित ठंडी के मौसम में हम लोग खाने में सब्ज़ी बहुत पसंद करते हैं ऐसे मटर आलू आलू मटर की सब्ज़ी और गोभी पालक पत्ता गोभी की सब्ज़ी और ठंडी के मौसम में अच्छे से लोग खाना खाते हैं अच्छे से पाचन क्रिया होती है और हमारे लोग ठंडी का माहौल में बीमार कम पड़ते हैं बस ठंडी से बचाव के करें बस उससे बचाव बच्चे रहेंगे तो बीमार ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं और हमारे छोटे बच्चे होते हैं जो निमोनिया के शिकार बन जाते हैं उनको गर्म रखने के लिए गर्म रखने के लिए जो कि दवा का उसे करना पड़ता है बच्चों को अगर ऊनी कपड़े हमेशा गर्म चीज में सुखाएं हुए कम रखें सुखा कर कपड़े बदल और बदलें बार बार बदलें मतलब भीगे हुए कपड़े बना रहे थे बच्चों को निमोनिया का शिकार नहीं करना पड़ता है और जैसे हमारे यहाँ गर्म गर्मी का माहौल आता है मई जून का महीना में कड़ाके की गर्मी पड़ती है जिससे कि लोग हमारे यहाँ ठंडा खाना बहुत पसंद करते हैं जिस में हमारे लोग ठंडी के ठंडा खाना पसंद करते हैं केला मूली गाजर और लस्सी ठंडा पेप्सी और दरभंगा स्वीट हाउस है उस में से लस्सी बहुत पसंद करते हैं हमारी शादी पार्टी कोई भी रिसेप्सन होता है तो वहाँ से लोग आर्डर कर के मांगते हैं और हमारे बनारस में करंट की लस्सी बहुत पसंद है लोग आते हैं बाहर से तो करंट की लस्सी बहुत खाना पसंद करते हैं जिससे कि उनके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है और हम अपने यहाँ दही की कचोरी पकाते हैं इस में हींग और ज़ीरा और यह सब डाल कर के पकाते हैं और उड़द की दाल से कचोरी पकाते हैं जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है